बिहारमे जे छै स्वास्थ सुविधा यहाँ जेकि बहुत बढ़िआँसँ यहाँ जेकि दए रहल छै जे की कहय छै पहिलेसँ बहुत बेहतरीन बहुत अच्छा यहाँ जेकि करि रहलय हन यहाँ बच्चाके भी इलाज बहुत बढ़िआँसँ होइ रहल छै जैसेमे कि बच्चाके यहाँ जे की कहय छै पहिले निमुनिया होइ जाइ रहय तऽ ओकर इलाज यहाँ जे कि नहि हुवै पाड़य रहय आब तऽ निमुनियाके इलाज यहाँ जे की कहय छै बच्चाके हुवे लगलय सरकारी यहीं अस्पतालमे सुइ सरकार चलाय देलकय हन यहाँ जेकि सुइया यहाँ जेकि दिलबेलाके बाद जे छै निमुनिया नहि हुवे दै छै जे बच्चाके यहाँ कोइ तरहके की कहय छै बीमारी हुवै छै जैसेमे लए लियऽ यहाँ जेकि बच्चाके जेना चेचके होइ गेलय गाँवमे यहाँ जेकि दू गो चारि गो बच्चाके चेचक होइ जाइ छै तऽ तुरत यहाँ अस्पतालमे ओकरा दबाइ सुइया यहाँ मिलय लागय छै ओकरो इलाज हुवे लागय छै जे बच्चाके बहुत सुविधा दै छै चाहे बुजुर्ग लोगके यहाँ जेकि की कहय छै छै ओकरो यहाँ जे बहुत तरहसँ बीमारी होइ जाइ छै जैसेमे लए लियऽ अपने यहाँ जेकि की कहय छै होइ जाइ छै की कहय छै लकवा मारि दै छै पहिले लकवा मारि दै रहय लोकके तीन महिनाके अन्दर यहाँ जेकि बुढ आदमी बुजुर्ग आदमी जे छै डेथ करि जाइ रहय आब तऽ अइसन यहाँ जेकि की कहय छै होइ गेलय केओ ओकर की कहय छै इलाज यहाँ जेकि सरकारियोमे हुवै छै जे सरकार जेकि बहुत तरहसँ ओकरा सुविधा दए देने छै बुजुर्ग लोक खातिर भर्ती लै छै भर्ती लएके यहाँ जेकि वहाँ रखय छै एडमिट करिके ओकरा इलाज दबाइ दारू हरेक चीज तऽ यहाँ तक कि खाना की कहय छै खाना वहाँ एडमिट छै जे रहतय तेकरो खातिर मरीज खातिर ओकरो जे छै भोजन दै छै तीन टाइमके भोजन दै छै किछु फल फ्रूट भी दै छै खाय लेल सरकार एतना अभी बिहारमे एतना बढ़िआँ सरकारी सुविधा मिलल छै स्वास्थ सेवा की मत पूछिये जे छै की कि पहिले यहाँ रहय लोकके यहाँ जेकि सरकारी अस्पतालमे लए जाइ रहय तऽ यहाँ जेकि ढङ्गसँ इलाज नहि रहय आब तऽ एतना बढ़िआँसँ इलाज होइ छै कहयके बात नहि चाहे बच्चेके यहाँ की कहय छै होइ जाइ रहय तऽ जाइके प्राइवेटमे नहि करऽ लएके जाइ रहय ने इलाज करबाबयके लोकके ताकत रहय छलै ने पैसा रहय छै गरीब लोग रहय छलै तऽ कहाँसँ इलाज करेबय निमुनियामे बच्चा डेथ करि जाइ रहय आब तऽ यहाँ जेकि की कहय छै ओ तनिको किछु हुवै छै कि सरकारी हॉस्पिटल लए जाहो वहाँ की कहय छै तुरत यहाँ जेकि इलाज ओकर होइ जेतऽ चाहे यहाँ जेकि बहुत चेचकेमे बहुत यहाँ जेकि बच्चा डेथ करि जाइ रहय कि की कहय छै माता मैया होइ गेलय तऽ ओ डेथ करि जाइ रहय ओकर ढङ्गसँ ने की कहय छै ओ ओ अथी सुविधा मिलय पाड़य रहय ने ओकरा बढ़िआँसँ सुरक्षितसँ रखय पाड़य रहय आब तऽ यहाँ जेकि की कहय छै तनिक जानकारी हुवै छै कि तुरत चलि जाइ छै सुइ दिलबाय दै छै बच्चाके बच्चा ठीक होइ जाइ छै चाहे यहाँ जेकि की कहय छै आब तऽ यहाँ आयुष्मान कार्ड देखय छियै जतना व्यक्ति छै घरमे हरेक व्यक्तिके कहि रहलय हन सरकार कि आयुष्मान कार्ड जे छै बनाय लै लए सब लोग यहाँ जे कि बनाय रहल छै कि की कहय छै ओइ से यहाँ बड़ासँ बड़ा हॉस्पिटलमे पटना दिल्ली बम्बइ कहींमे भी जाइके उ आयुष्मान कार्डसँ इलाज कराय सकय छै पाँच लाख तकके इलाज सरकार फ्रीमे जेकि करतय ओइसँ जे हरेक व् क्तिके सरकार कहि रहलय हन ओहोमे बनबयमे एक रुपैआ नहि लागि रहल छै सरकार ही की कहय छै बनबाबय छै की कहय छै हॉस्पिटलसँ लोग आबय छै गाँवमे आओर यहाँ जे कि जकर जकर राशनमे नाम जुटल छै उ सबके यहाँ जे कि की कहय छै बोलाय बोलायके यहाँ जे कि घर घर जाइके बनाय रहल छै ताकि यहाँ ककरो कोइ दिक्कत नहि हुवे परेशानी नहि हुवे एतना सरकार सुविधा दए रहल छै बिहारमे यहाँ एतना ध्यान दए रहल छै कि कहयके भार नहि यहाँ जे सब कोइ मिलके यहाँ जे कि की कहय छै ई सरकारी सुविधा लए सकय छै गरीब अमीर हरेक लोग सब एक समानके तरह यहाँ सब कए रहल छै कि सब कोइ ई नहि छै कि जे गरीब लोग छै वएहे सरकारी हॉस्पिटल जेतय आओर अमीर लोग छै उ नहि जेतय आयुष्मान कार्ड जे छै सब लोग बना कऽ सबके यहाँ जे कि की कहय छै इलाज करबाबय लए कहि रहल छै जे प्राइवेटमे जेहो पैसा लगतऽ जे आब